ہیلو آداب میڈم ہاں میڈم جی میں جو ہے میڈیم کام میرے کو کام ہونا ہے کام کے سلسلے میں آپ سے کام کام ہونا ہے میرے کو جاب ہونا ہے آپ کے پاس اس کے لئے آپ کو کال کر رہا ہوں میڈم میں میڈم الماریاں ویلڈنگ کرتا ہوں میڈم مطلب ویلڈر ہوں الماریاں بناتا ہوں میڈم میں میڈم میرے کو تخریباً لگ بھگ جو ہے قریب تین سال کا ترجبہ ہے میڈم تجربہ ہے تین سال کا میڈم جو بھی اس میں الماریوں میں ہے یعنی کم گیج کی بھی بنانا آتا میرے کو اور اچھے موٹا گیج جو رہتا میڈم مضبوط ویسے بھی الماریاں بناتا ہوں میڈم اور جو ہے نا میڈم وہ سنگل ڈور ڈبل ڈور جو الماری رہتا ہے نا میڈم وہ بھی اچھی طریقے سے بنانا آتا میڈم اس میں میرا ہاتھ اچھا صاف ہے میڈم میڈم سات سو روپئے کم ہو جاتا ہے نا میڈم تھوڑے بڑھا کے دیکھنا تھا نا اچھا ٹھیک ہے میڈم بہت بہت شکریہ تو کب سے اب کام پہ آنا ہے میڈم آج تو سٹرڈے ہفتہ ہے نا میڈم تو کب سے آپ جاب پہ آ سکتا ہوں آپ کے پاس پیر سے میڈم تو میڈم اپنے کو اوقات کیا رہیں گے میڈم نوکری کے صبح کب سے صبح کب سے شام تک دس بجے سے سات بجے تک ہے میڈم اچھا تو میڈم کچھ بھی جیسا ٹارگیٹ دیتے کیا ایک الماری دن میں ایک الماری بنانا یا دو الماری بنانا یا جتنا بھی کام ہو رہا ہے ہونے دو اچھا کرو کچھ بھی ایسا ٹارگیٹ ہے کیا آپ کا پلان اچھا ٹھیک ہے میڈم اوکے میڈم بہت بہت شکریہ میڈم آپ میرے کو نوکری دی ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ میڈم میں آتا ہوں میڈم